वैज्ञानिक एकटा छथि आर्यभट्ट जे जीरोके खोज कयने रहय ओ बिरा बिहारसँ छलाह जिनका आर्यभट्टके हमरा गणित पढ़ैमे हुनको गणित बढ़िआँ लगै छनि आओर हमरो गणित बढ़िआँ लगैए ई गणित पढ़ैमे हमरा बहुत नीक लगैए आओर दोसर बच्चाके जेनाकि गणित नहि नीक लगै छनि बहुत बच्चाकेँ गणित नहि नीक लगैत छनि लेकिन हमरा गणित बहुत बढ़िआँ लगैए पढ़ै छी हम बहुत मोन लगा कऽ गणित आओर गणितक गणितमे बहुत चीज हमरा अबैए गणितक इएह दुआरे गणित बढ़िआँ विषय भेलै बहुत बच्चाके गणितमे प्रॉब्लम होइत छनि जेकि हमरा ओ प्रॉब्लम नहि होइए हम गणितके बहुत नीकसँ हल करै छी आओर करब बढ़िआँ विषय भेल गणित आओर गणितक जे आर्यभट्ट जी छलाह हन एगो वैज्ञानिक छलखिन ओ बहुत नीक आदमी छलाह तिनके वजहसँ ओ जीरोके खोज कयने रहथिन आओर हम इएह दुआरे गणित जे हमरा बढ़िआँ लागि लगैए जे बिहारके आर्यभट्ट छलखिन ओ जीरोके खोज कयने रहथि ताहि दुआरे गणित हमरा बहुत पसन्द पड़ैए